हेल्ल' नों मेकआप आर्टिस्ट दा आंनि मोनसे फट'शुट दंमोन बिदिनो ब्राइडेलनि औ नों फैनो हागोन नामा आंनि डिटेल्सआ जाबाय बेंटलावनो बेंटल बाजाराव बेंटल बाजारावनो बाजार खाथियाव बाजार खाथियावनो औ आंनि रिसिपश'न नालाय दिनै माबा गाबोन जागोन आरो अ औ माने मेकापखौनो बावलाय लांदों खबर लानो ओमफ्रायो नों फैनो हागोन ना हाया ओ जेबो नंला दे नों फैनो हाबा फैदो औ नोंसो बेसेबां लायो सानसेयाव

एसे खमायनो हागोन नामा एसे खमायबा जासै लोगो हिसाबै औ खमायबानो जाबाय औ फुङावनो फैदो एसे सात्था आथ्थासोआव दे होनबा